ہیلو جی بول رہے ہیں جی جی میں پرنسپل ہی بول رہا ہوں آداب عرض اچھا کون سے سیکشن میں پڑھتے ہیں آپ کے بچے اچھا وہ اچھا جی جی جی میم میں یہ بتانا چاہ رہا تھا ہاں مجھے آپ کے بچوں کے بارے میں ہی بات کرنی تھی آپ کا بچہ کیا کہتے ہیں فضل الرحمٰن تعلیم تعلیم میں بھی اچھے ہیں اور یہ گانا وغیرہ میں بھی گانے وغیرہ میں بھی اچھے ہیں اور کوچنگ میں ہم اپنے مختلف پروگرام جی جی میں بتا رہا ہوں مختلف پروگرام میں یہ ہو گیا آزادی کے وقت آزادی کا جو دن ہوتا ہے مناتے ہیں ہر سال پندرہ اگست سے اور وغیرہ وغیرہ دوسرے اسکول میں کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھی بھیجتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم ان کو جو ہے آگے سوچ رہے تھے ایک نیا اپورچونٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بچے کے جو اندر خاصیت ہے یہ جو ہنر ہے کو اور نکھارنا چاہتے ہیں نکھارنے کےلیے ہم جی جی جی تو یہ بول رہے تھے کہ انڈیا یہ میں آپ کے بچے کا فارم بھروا دوں گا اسی کے بارے میں میں آپ سے اجازت لینے کے لئے آپ کو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا آپ کو اور اس کو مکمل بھر کے بچے کے ہاتھ بھیجوا دیجیے گا ہم وہ فارم آگے لگا دیں گے یہ بہتر ہے بیشک کوئی اپنے بچوں کو آگے بڑھا نے میں رہتا ہے ٹھیک ہے شکریہ